हेलो हमे पूर्णिया आएलो छी थोड़ा खेती बारे खेती रऽ बारेमे थोड़ा पूछतिऐ कि कैसे कैसे खेती हुए छै हँ तऽ धान रऽ खेती कैसे हुए छै

ओ

ओ ओकरामे कीड़ा मकोड़ा भी लगै छै स्प्रे भी करै छिऐ हँ हँ थोड़ा आओर हमरा कोनो फसलके जानकारी गेहूँ भी दए देतै तऽ जानकारी

ओ ओ मने अच्छा फसल हुऐ छै स्प्रे करना भी जरुरी छै ओकरामे हँ

हँ हँ हँ आओर थोड़ा हमरा जानकारी देतै ई मक्काके खेतीके बारेमे हम नहि जानए छी ओकरो ओकरो हमरा बताए दैतै केना होइ छै खेती हूँ हूँ ओ

हँ ठीक हँ ठीके छै तऽ राखैत छी फेर करबै फोन बहुत जानकारी देलिऐ हँ ठीक छै हूँ